सुतिकऽ उठय छियै नहाय सुनायके भगवान सुर्य नारायणके जल दै छियनि तुलसी महरानीके जल दै छियनि राम जीके पूजा करय छियनि उठाके भगवानके नहेलहुँ सुनेलहुँ चन्दन टीका करय छियनि भोग लगबय छियनि आरती करय छियै ओकरबाद भगवानके झूलापर झुलबय छियनि चौर डोलबय छियनि सब किछु कए कऽ सरकारके सुता दै छियै फेन नियम पूजा अपन जे होइ छै से करय छियै सुर्य भगवानके अर्घ देवता छथिन हुनको जल दै छियनि त्रिकाल संध्या करय छै लोग तीनो टाइम जल दै छनि सु सुबह दुपहर साँझमे भगवानके अस्त होबयके समयमे सुर्य नारायणके त्रिकाल संध्या होइ छनि तीन बार जल पड़य छनि ओकरबाद तुलसी महरानीके भी पूजा होइ छनि तुलसी जी भी छथिन विष्णु भगवानके अथी वृन्दा छलखिन पहिने तब तुलसी भेलखिन तऽ भगवान श्राप उराप देलखिन तऽ महरानी जीके पत्थर होइ गेलखिन भगवान तऽ फेर इएह ब्रिन्दे फेर कहलखिन तऽ भगवान विष्णु भेलखिन अथी तैयो कहलखिन हम तोरा माथापर जल नहि चढ़बऽ तऽ खुश रहय छथिन भगवान तुलसी जीसँ विष्णु भगवान रामजी भी खुश रहय छथिन सब भगवान कहलखिन कतना चीज चढ़यलासँ जादे एगो तुलसी पत्र चढ़यलामे बहुत फल बहुत खुश भगवान होइ छथिन लेकिन एक सओ फूलके नाम देलखिन एक सओ फूलसँ जादे प्रिय हुनका तुलसी जीके पत्र लगय छनि तुलसीके मञ्जर विष्णु भगवानके ओतने अच्छा लगय छनि तुलसीके मञ्जरसँ भी बहुत खुश होइ छथिन विष्णु भगवान खूब खुश होइ छथिन हुनका चढ़ै छैन आओर कते फूल चढ़यलाके फल एगो तुलसीके पत्रमे कहलखिन हन होइ जाइ छै अइ लागी भगवानके तुलसी जरूर चढ़बयके चाही विष्णु भगवानके राम जीके कृष्ण भगवानके हुनका सबके कतना रङ्गके फूलसँ जादे पसन्द हुनका तुलसी होइ छनि ओइ लए तुलसी जरूर पूजामे चढ़बयके चाही विष्णु भगवानके भी कृष्ण जीके भी राम जीके हनुमानो जी महराजके अच्छा लगय छनि ओइ लेल सबके तुलसीके पत्ता जरूर चढ़बयके चाही तुलसीसँ पूजा करयके चाही नबेद्यमे भी तुलसी पड़य छनि देवी सब पूजा होइ छनि तऽ फूल दै छथिन आओर भगवान राम जीके विष्णु भगवानके हनुमानजी महराजके एहन एहन जेतना छथिन रामजी कृष्ण जी विष्णु भगवान एगो शंकर भगवानके बेलपत्र पड़य छनि अथीमे भोग लगबय छनि तऽ आओर एने सब भगवानके तुलसी पड़य छनि जरूर भोगमे जाबे तुलसी नहि पड़य छनि तब भगवान नहि पाबय छथिन ओइ लए तुलसीसँ पूजा करयके चाही ओना सब भगवानके आओर देवी सबके फूलसँ होइ छनि भगवान खुश रहय छथिन तुलसीसँ जादे तऽ तुलसी जरूर चढ़बयके चाही नहि भुलयके चाही भगवानके चढ़ेथिन खूब खुश रहथिन सब सरकार हमर तुलसीके पत्रसँ बहुत खुश रहय छथिन पूजा करयके चाही कुछ फूल पत्ती हुवए भाय नहि हुवए तुलसी जरूर हुवैके चाही कहीसँ तुलसी तुलसीके मञ्जरी दुभिसँ गणेश जीके पूजा करय छनि लोग अतना सुन्दर सुन्दर दुभि लए आनय छनि एतना एतना चढ़बय छथिन गणेशजीके से विधाता भी खुब खुश रहय छथिन तुलसीसँ राम जीके हमर तुलसीसँ खुश रहय छथिन सब भगवानके अलग अलग पूजा होइ छनि अलग अलग सामानसँ सब चीजसँ लेकिन सब भगवानके नहि रामजी कृष्णजी के विष्णु भगवानके तुलसी जरूर चढ़बयके चाही तुलसीसँ बहुत प्रसन्न रहय छथिन ओइ लेखे तुलसी जरूर भगवानके पूजामे आनयके चाही पूजा करयके चाही तुलसीसँ तुलसी नहि भुलयके चाही किछु मिलय भाय नहि मिलय तुलसीसँ पूजा जरूर करयके चाही ओइ लेखे भगवानके खुश रहय छथिन जादे तुलसियेसँ जय राम जी जय